ओके जी बताईए पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है उसके अभी टेस्ट चल रहे हैं दो दिन अभी टेस्ट चल रहे हैं सर तो दो दिन की छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी अभी तो सर शादी में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बच्चे के टेस्ट चल रहे हैं वो टेस्ट नहीं देगा तो वीक हो जाएगा उस सब्जेक्ट पे सर तो शादी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बच्चे के भविष्य इंपॉर्टेंट है देखिए मैं बात कर सकता हूँ प्रिंसिपल मैम से लेकिन बात करके देखूंगा मैं ओके हाँ तो प्रिंसिपल मैम ने दे दी है लेजा सकते हो आप लेकिन सर वीक होगा तो वो आपकी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी नहीं है तीन टेस्ट हो गए हैं अभी तो चौथा टेस्ट आज है आज था और दो टेस्ट बचे हैं इसके बाद लगातार है इधर को तो अभी गैप दिए थे पहले अभी गैप नहीं दिए हैं दो लगातार है अभी ओके मैं बाद में तो अरेंज करवा दूंगा लेकिन वो सब्जेक्ट में विक हो जाएगा तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी ओके ओके धन्यवाद सर